हैलो हाँ हैलो हाँ जी यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर दूध का बहुत सारा फेक्ट्री है जितना चाहे उतना दूध ले सकते हैं हाँ जी जितना चाहिए उतना ले सकते हैं जितना दूध चाहिए हाँ जी मिल जाएगा हाँ जी इक्किस से मिल जायेगा इक्किस को जितनी चाहिए उतना मिल जाएगा कितना चाहिए हाँ जी मिल जाएगा हाँ जी मिल जाएगा मिल जाएगा हाँ एकदम जितना अच्छा चाहिए सारा कुछ मिलेगा एक कम नहीं नहीं नहीं यहाँ कुछ नहीं यहाँ मेरे फैक्ट्री में किसी फैक्ट्री में यहाँ पर दूध में दूध में पानी नहीं मिलाया जाता एकदम जितना शुद्ध दूध चाहिए आपको मिल जाएगा आप चाहिए तो चेक भी कर सकते हैं हाँ सामने से ले सकते हैं दूध आप आकर खुद से चेक करके ले सकते हैं दूध में कोई कमी नहीं होगा कोई शिकायत सुनने को नहीं मिलेगा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं चाहिए तो हम छीनो फाड़ के भी दे सकते हैं हाँ जी हम यहाँ का दूध ऐसा मिल कोई शिकायत नहीं मिलेगा आपको सुनने को दूध में कोई गड़बड़ी नहीं होगा हाँ हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर ज़रूर हाँ जी हाँ जी आप दूध यहाँ से अभी भी ले जाइएगा और आपको पता चला अच्छा है तो आप आगे भी ले जा सकते हैं और ऐसा ही होगा आपको दूध ज़रूर पसंद आएगा हाँ जी हाँ जी ज़रूर ज़रूर आपको हाँ जी ज़रूर मिलेगा आपको अच्छा दूध ज़रूर मिलेगा हाँ जी जितना चाहिए उतना अवैलेबल रहेगा जब चाहिए तब रहेगा उसे पहले भी आप चाहिए तो ले सकते हैं नहीं नहीं कोई ठका ठकी यहाँ पर नहीं होता है वह सब काम ही नहीं होता है यहाँ एकदम अच्छा दूध आपको मिल जाएगा ठीक है आठ को आप आकर ले जाइए ठीक है ठीक